हां नमस्कार आं कसलीं जाय

हां ओके गोंयांत सर्वसाधारण म्हळ्यार सामकें ऑल्ड म्हळ्यार तिनशीं वर्सा पयलीचीं घरां आसा डिचोलें गांवांन आसा अजून आसा तें मॅन्टेन केल्ले वयता पूण सा साधारणशीं गोंयचीं घरां आसा पय तीं कशीं आसा जाणा की तांकां एक मुखारलो भाग आसा तेका आमी हे म्हणटा पडवीं म्हणटा मागीर मदलो भाग आसा चडशीं आमचीं हिंदू घरां आसा तितून थंय राज्यांकण आसा आनी त्या आतां त्यो खूब प्रकाराच्यो आसा म्हळ्यार मातयेच्यो आसता कंप्लीट मातयेच्यो आसता किंवा मातीं भरून चिऱ्याची आसता म्हळ्यार मदीं चिरो यूज करता अशें प्रकारचें आसता आनी थोडे दोन ते एक मिसरण यूज करता रोड आनी मातीं बीन अशें करून नोवो बीन धरून शिमेंट नाशिल्ले तेन्ना ते तें मिश्रण यूज करता सो तेंय तेजीय थोडीशीं घरां आसा ती खूब ना घरां तें चडशें कशें आसा पोर्तूगीज जेन्ना येलें तेडे नंतर घर तसलीं घरां जाव तयार जावपाक सुरवात जालीं गोंय आतां तीं घरां आसा आनी चडशीं राज्यांगणाची घरां आसा आतां जेन्ना ह्या पोर्तुगेज येसें पळय गोंया तेमी तेंच्या आमचो सगळों कल्चर बिल्चर सगळों वयलो सो त्यो वेळाचेर कितें जालें की आमचीं जी राज्यांगणां आसलेलीं पय तेमी तीं राज्यांगणां बंद करून पेक करून तीं साल केली सो आमी जर पोर्तुगीजाल्या एकाद्या घरा वसत न्हू जाल्यार आमकां कळटा म्हणजे असलीं घरां आसा तीं की मदीं तेंच्यानी साला केल्लीं आसा घरान चेंज जालो हय ते तें राज्यांगण आसलेले तेचे हे केले साल करून उडय होय होय चडशीं हिंदू घरां जी आसा म्हळ्यार एक एक कुटूंब अशीं पद्दत आसलेले न्ही सो तेन्ना ती सगळीं राज्यांगणांचीच घरां आसतालीं आनी दुसरे हय खूब खूब खूब लांकूड खूब उपयोग करतालें खूबशें आमकां संदर्भ मेळटा पुर्तूगीज हेतून की आमचें घराचें देवळाचें देवळां मोडून त्या लांकूड तेंच्यानी पोर्तुगीजाक धाडलेीं आनी तें लांकडां होय आनी तेंच्यानी खंय ये आमगे लांकड वापरून ये तयार केलें कितें तेंगे चर्ची तयार केल्यो अशें सुद्दां आमकां रेफर्रंस मेळटा

सद्या तशीं आसा नंबर आसा पूण कितें आसा मेन्टेन करप आनी हो सगळो विशय आसता म्हटगीर काही गोवो गव्हरमेंट आतां काही हे दिता फेसिलीटी दिता कळ्ळें न्ही की तीं घर मेन्टेन करपा सो लोक आतां मेन्टेन करतात तीं घरां हय बरें बरें ओके ओके आं बरें